समस्तीपुरमे चाउरक मील छै हमरा सबके आसेपासमे समस्तीपुर छै ओइठाम बहुत लोक काम करय छै ओइमे धान लअ गेल तऽ चाउर कुटाकऽ लअ अनलक लोग ओतय आसपासमे पड़य छै तऽ लग पड़ल ओतऽ सब जाइ आबय छै बहुत कारबार छै तकर बाद मैसना कोठी छै तैमे मकईके बीजके काम होइ छै ओइठाम लोग ग्रिहस्त लोग अपन बीज लअ गेल बाउग कए कऽ जब मकई तैयार भेल तऽ छटैया कऽ दै छथिन जाकऽ ओहिठामसँ आदमी हुनकर लऽ अनलक बीज तैयार भेल तऽ सब एरिया गेल सब गाँव गाँव भेजलनि बहुत आदमी ओइमे काम करय छथिन तबने काम चलय छै ई सब कते छटैया भेलऽ लग तना गिरल रहलक कते रङ्गके ओहिमे काम होइ छै सब मिलकऽ कयलनि तब बीज तैयार भेल हमरा आरके गाँवोमे मेसना कोठी छथिन